हमर जिलामे जे छै आवासक अच्छा विकल्प रहैत छै कोइ छोट रूम कोइ बड़ा घर रहल कोइ चीजके तकलीफ नहि भेल अच्छा मार्केट छै हमरो कोइ काम होइया तऽ ओएहसँ कराबैत छी अच्छा मार्केट छै अच्छा बजार छै हमर जिलामे तऽ कोइ भी चीजके तकलीफ नहि होइत छै कोइ भी समान कोइ भी जरूरत के मुताबिक हमरा समान भेट जाइया हमर जिला एक बड़ा शहरमे घोषित भऽ जाइत छै वहाँ पर हमरा कतेक काम रहैया कॉलेज रहैत छै इसकुल रहैत छै वहाँ पर बहुत सारा काम होइत छै कोर्टके भऽ गेल या कागज जमीनके भऽ गेल हमरा जिलामे अनेक प्रकारके काम होइत छै ओकरा लेल जे छै हमसब वहाँ पर गेलहुँ कभी कभी हमरा सबके इग्जाम भऽ गेल तऽ ओ स्टेटमे रहल तऽ वहाँ पर हम रूम लऽ के रहैत छियै आवासमे रहैत छी हमसब दोस चार दोस्त मिलकर रूममे रहलहुँ एहिमे कोइ चीजके तकलीफ हमरा नहि भऽ गेल पासमे मार्केट यऽ कोइ चीजक जरूरत रहैया तऽ हम वहाँसँ लाबैत छी खरीदके लाबैत छी खाना खायके लिए मार्केट यऽ वहाँसँ लबैत छी पिएके लिए जे भी चीज यऽ वहाँ हमरा जिलासँ कोइ जो भी मन रहैत छै हमरा काम कोइ भी लायक रहैत छै साराके सारा उपलब्ध छै हमरा जिलामे जिलामे रहैया हमरा जिलामे जे छै बहुत सारा जे भी हमरा जरूरतके मुताबिक छै ओ हमरा जिलामे छै ओतऽ कहियो मार्केट गेलहुँ घूमे लऽ तऽ वहाँ पे जे छै कभी कभी केओ बाहरसँ आदमी आएल तऽ ओ रूम लऽ के रहि सकैया कभी छोटा रूम छै तऽ कोइ कोइ रूम बड़ा भी छै तऽ ओ आरामसँ रहि सकैया वहाँ पे जे छै आवास जे छै बहुत फायदामंद छै आम आदमीके लिए कही बाहर से रहेके लिए जे आदमी आबैत छै वहाँ पर रहि सकैया हमरा जिलामे जे छै कतेक बहुत अच्छा मार्केट छै जे आराम से फायदेमंद बाहरी आदमी रहि सकैया कोइ चीजके तकलीफ नहि छै हमसब गेलहुँ कभी कभी घूमेके लेल गेलहुँ अपना जिला अच्छा वहाँ नजारा छै मार्केट यऽ शहरमे घोषित ई छै से जे छै जिलामे कोइ भी तकलीफ नहि छै हमसब दोस चारि गो दोस्त पाँच गो दोस्त मिलके जाइत छी आरामसँ घूमैत छी अपना जिला जिलामे घूमलहुँ मार्केट देखलहुँ जे शॉपिङ्ग छै बहुत सारा शॉपिङ्ग छै हमरा जिलामे जिलामे गेलहुँ शॉपिङ्ग करलहुँ कपड़ा लेलहुँ घूमलहुँ फिरलहुँ बहुत इंजॉय लेलहुँ ओ जिलामे बहुत किछु छै हमर जिलामे गेलहुँ कभी रेस्टूरेंट छै ओहिमे खाना खयलहुँ खाना खयलहुँ जे कपड़ा छै मॉल छै मॉलमे घूमलहुँ कभी कभी शाम भऽ गेल तऽ कभी दोस के आवास जे रूम छै ओयमे हम रहे छी रहैत छी ओहिमे हम हँ ओ रूममे रहलहुँ जे छै हुनका किराआ मुताबिक हम हुनका रूपैआ देलहुँ आओर आरामसँ घूमैत फिरैत हमर सबके मन यानि बहुत इंजॉय करलहुँ दोस्त लग वहाँ पर कोइ चीजके तकलीफ नहि छै खायके नहि पिएके आ रहेके बजार छै मार्केट छै बहुत हमर प्रसन्न होइया घूमिके कोइ चीजके तकलीफ नहि छै हम बहुत खुश छी अपना जिलामे जे एतेक किछु यऽ देखेके लेल रखेके लिए घूमेके लिए बहुत प्रसन्न भेलहुँ